ہمارے علاقہ کے بچہ سب بہت محنت کرتے ہیں بہت پڑھائی لکھائی میں بہت محنت کرتے ہیں اسکول جاتے ہیں مدرسہ یا کوچنگ جاتے ہیں کوچنگ میں اظہر ماشٹر ہے ریاض ماشٹر ہے جیسے ہی ماشٹر ہے بہت اچھا سے بچہ کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں بہت کتنا بچہ نکل گیا کوچنگ سے پڑھ کے سب ایک دم فارغ ہو گئے بہت بہت اچھا پڑھائی ہوتا ہے بہت بڑھیا پڑھائی ہوتا ہے ہم لوگ کے کوچنگ میں تین تین گو ماشٹر ہے بچہ لوگ اچھا پڑھتا ہے اچھا لکھتا ہے اچھا پڑھتے اسکول بھی جاتا ہے کوچنگ بھی جاتا ہے بچہ سب خوب اچھا پڑھتا ہے خوب طریقہ سے پڑھتا ہے ماسٹر بہت ٹھیک ہے بہت اچھا ماسٹر سب بچہ کو نکالا بہت بچہ کو پڑھایا اچھا سے پڑھایا بہت بہترین سے پڑھایا بچہ سب کو خوب حفاظت کرتا ہے خوب اس حساب سے پڑھاتا ہے بہت بڑھیا ہے ماسٹر سب تینوں بچوں کو بہت پڑھائے تین اسکول بھی جاتا ہے بچہ سب کوچنگ بھی جاتا ہے تین تین ٹھو ماسٹر کوچنگ پڑھاتا ہے بہت اچھا سے صحیح ڈھنگ سے بچہ سب کو پڑھاتا ہے لکھاتا بہت صحیح سے بچہ سب ہے پڑھاتے لکھاتے ہیں بچہ سب صحیح ہے ہم لوگ کے گاؤں میں بچہ سب بہت راستہ پکڑ لیا بہت صحیح ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے بہت عزت سے پڑھ رہا ہے لیکن ماسٹر بہت اچھا ہے ماسٹر بہت اچھا ہے تینوں تینوں ماشٹر وہ اس کوچنگ میں پڑھا رہا بہت اچھا سب پڑھ رہا ماسٹر سے